میری پسندیدہ صنفوں میں متعدد صنفیں شامل ہیں نثری اصناف جیسے افسانہ ناول مکتوب نگاری داستان اور سفر نامہ شامل ہیں جبکہ شاعری میں غزل نعت اور نظم ہیں اگر مجھے اپنے روز مرہ کی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنی ساری زندگی صرف ایک صنف کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملے تو میں ناول پڑھنا پسند کروں گا کیونکہ ناول معاشرہ کی کشمکش اور طبقاتی آمیزشوں آمیزش کو زیادہ معروضیت اور حقیقت پسندی کے ساتھ ییش کرتا ہے ناول کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ناول ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کا عکس نظر آتا ہے یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں آرزوئیں جھلکتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا مشکلیں آتی ہیں اور ہم ان پر کس طرح قابو پاتے ہیں گویا ناول زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے واضح ہو کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جو کہ ایک پوری زندگی پر لکھا جاتا ہے جس میں مختلف کردار ہوتے ہیں اس کے عناصر ترکیبی میں ایک اچھی کہانی پلاٹ کردار مکالمے اسلوب اور موضوع وغیرہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں ناول کی مختلف اقسام ہیں جیسے معاشرتی واقعاتی کرداری نظریاتی تاریخی اصلاحی جاسوسی نفسیا نفسیاتی اور رومانوی وغیرہ وغیرہ مذکورہ اقسام کے لحاظ سے موسوم اور ناولوں پر زور دیا دیا جاتا ہے حالیہ دنوں میں اس صنف پر میں نے قرۃ العین حیدر کی کتاب آگ کا دریا پڑھی ہے